जोंहा न'खराव जोंहा बिब' बिनानाव जोङो सातजनमोन ओमफाय बिदा सानै दंमोन आंहा जोङो न'खराव जोबोर अनलायनानै थायोमोन जोङो मिनिजुलि बिब' बिनानाव जमा जमा जोङो थायोमोन खामानि दामानिखोबो जों जमा जमा मावोमोन बिनिफ्राय आङो आंखो फरायसालियाव थिनहरोमोन उन्दै समाव आङो ओमफ्राय फरायसालियाव थाङोमोन आंखौ अननानैनो फरायसालियाव फरायनो थिनहरोमोन आदा सानै आरो बिब' बिनानावफोरा आंहा बिनानाव सानै दङ इनिफ्राय बिब'आ गासै माबामोन आरो साब्रै जोङो गासै सातजनमोन नालाय बिदा सानैमोन जोङो एखेबारे जोङो जोबोर अनलायलायनानै थायोमोन जोङो संनाय खावनाय मावनाय दांनायाव जोङो जमा जमामोन जोङो न'आव थानाय समाव आरो आङो इनिफ्राय जोङो ज' ज' माइ गायहैलायोमोन ओंखाम ओंख्रि संनायावबो जों जमा जमा सङोमोन आरो ओमफ्राय माब्लाबा माब्लाबा गेजेर गेजेर बिदिनो जोङो सम सम बिब' बिनानाव बुरजा नालाय जोङो एसे गेंग्रें गुंग्रुंबो जालायोमोन खामानि दामानिफोरनिबो नों मावाखै आंसो मावदों होनलायलायनानै जों सम सम बिदि जायोमोन आरो ओमफ्राय थेवबो जोङो आरो गोरोबफिनलायनानै थायोमोन आरो अनलायलायनानै जोङो इनिफ्राय आदा सानै दंमोन आदामोननि मुङा आदा गेदेरनिया मुनिलाल बसुमतारि ओमफाय उन्दैनिया मलेन बसुमतारिमोन ओमफाय दा इसोरो आदामोना सानैबो गैला आरो थैजोबबाय ओमफाय दा जों बिब' बिनानाव सातजना दङ ओमफाय आङो हाबाबो जाबाय गामियावनो हाबा जादों आङो आंना गामिया हाफासारामोन नालाय इनिखाय आङो आरो फिसायनि न'आवबो आङो मोजाङैनो मोजां बिसि फिसाय जों बिराद गोरोबलायनानै थायो आरो फिसा सानैखौ लानानै फिसाजो सानै दङमोन नालाय जोङो आरो बिसि फिसाय सानैल' ओमफाय फिसाजो सानै गोरोबलायनानै जोङो थायो अनलायलायनानै जोङो खिथि बाथिफोरखौ मोजाङैनो ज' ज' जोङो मावो आरो इवहायबो हौवा हिनजावनो गोरोबलायनानै जों इदिनो थायो

दानाय लुनायावबो आङो आखा फाखाखा दानो लुनोबो रोंखाजोबगौ आङो संनाय खावनाय मावनाय दांनाय गासैबावबो दानाय लुनायावबो गायनाय फुनायफोराव बेबायदिनो जोङो बिसि फिसाय अनलायलायनानै खिथि बिथिफोरखौबो मावो हाजिरा खामला बायदिसिनाबो अनेख मावो आरो जोङो इदि मावनानै जों जायो